हा जय झूलेलाल साईं हा मूंखे साईं वञिणो आहे गलतेश्वर महादेव कामरेज मूंखे घणो फेअर लॻंदो छाकाणि त मुंहिंजो रामनगर में रहण जो आहे झूलेलाल इपार्टमेंट में रामनगर झूलेलाल मंदर जे पासे में हा त पोइ मूंखे घणो फेअर लॻंदो छाकाणि त उते थोरो रस्तो बि ख़राबु आहे ॿ टे किलोमीटर मूंखे फिरी करे पंधु बि वञिणो पवंदो ऐं मूंखे अचण लाइ बि तव्हां सां गॾु ई अचिणो आहे त मूंखे फेअर ॿुधायो त मां तव्हांजो नकी कियां पोइ हा हा हा हा हा हा त पो घणा पवंदव सत सौ रुपया सत सौ रुपया त वॾी चार्ज आहे भाऊ मुंहिंजा छाकाणि त मां हे त हाणे पंज सौ रुपया त फोर वीलर करे करे आयुमि थी आयुमि तव्हां इअं न कयो न यार सम्झी करे वठो न तव्हां ठीकु आहे तव्हां साढी चार सौ रुपया वठंदव अड़े भाऊ तव्हां चार सौ वठिजो न न यार चार सौ रुपया लॻंदा आहिनि चार सौ रुपया मां ॾींदोमांव तव्हांखे हा ठीकु आहे चार सौ अचण जा चार सौ वञण जा अठ सौ रुपया मां नकी थो कयांव तव्हांखे हा हा हा कोई ॻाल्हि न आहे ठीकु आहे ठीकु त मुंहिंजे राम नगर जो तव्हां घर जो ऐड्रेस नंबर लिखी छॾियो घरु नंबर हिकु सौ ॿ झूलेलाल इपार्टमेंट रामनगर झूलेलाल मंदर खां थोरो अंदरि ईंदव त उते ई पासे में अथव याने हा हा हा ओके